اگر کوئی کاروباری شخص درآمد شدہ سامان کی ادائیگی کے لیے جی ایس ٹی آنلائن جمع کروانا چاہتا ہے تو میں اسے یہی مشورہ دوں گا کہ وہ سب سے پہلے جی ایس ٹی پورٹل پر رجسٹریشن کروائے پھر اپنے درآمد شدہ سامان کا درست بل تیار کرے اور اس کی تفصیلات جی ایس ٹی ریٹرنس میں شامل کرے اس کے بعد وہ آسانی سے آنلائن ادائیگی کے ذریعے جی ایس ٹی جمع کر سکتا ہے ہمیں دوسروں کو بھی یہی رہنمائی دینی چاہیے کہ وہ ہمیشہ قانونی اور درست طریقے سے ہی ادائیگی کرے تاکہ ہمیں مستقبل میں کسی قسم کی دقت نہ ہو جائے